मेरे ख़याल से ड्राइंग बहुत ही अच्छा है यदि रोगी के कमरे में अच्छी अच्छी सीनरी लगाई जाए ड्राइंग की हुई चीज़ तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कुछ हद तक उन्हें फ़ायदा भी होगा कमरे की सजावट भी बढ़ेगी ड्राइंग बनाते समय पूरा ध्यान ड्राइंग पर होता है और मनुष्य जो है जो ड्राइंग बनाता है वह कल्पना करता है कि हमें केसी ड्राइंग बनानी है कुछ अलग हो जिसको बनाने के बाद मन को सुकून मिले उसके लिए वो खुले आकाश के नीचे जाएगा प्राकृतिक दृश्य जैसे झरने गिर रहे हैं या किसी चीज़ का नदियाँ बह रहीं हैं या किसी व्यक्ति का या किसी बच्चे का या किसी मंदिर का दृश्य उसे बनाना है तो उसी स्थान पर वह जाएगा और उसे देख कर आराम से ड्राइंग बनाएगा और सबसे बड़ी बात ड्राइंग में होती है कलर की जो कब और कहाँ कौन सा कलर लगाना है कौन सा कलर उचित होगा और कौन सा कलर नहीं इस लिए विशेष ध्यान देना पड़ता है कि उसकी पृष्ठभूमि कैसी हो इसके लिए वह अपने कलर ब्रश और जो चार्ट होता है ड्राइंग बनाने वाला उसको साथ लिए रहता है और ड्राइंग बनाने के बाद सबसे बड़ी बात होती है साफ़ सफ़ाई की ड्राइंग अच्छी बनी यह बड़ी बात नहीं है उसमें कलर अच्छे से किया जाए ताकि ड्राइंग देखने में सुंदर लगे आकर्षित हो लोगों को अपनी तरफ़ खींचे लोगों से प्रसन्न हों मोहित हों उसकी तरफ़ ताकि सब आपके ड्राइंग की तारीफ़ करें और कला तो सबसे अच्छी है सब को कला सीखना चाहिए और आना चाहिए क्योंकि आदमी बैठे बैठे बोर हो जाता है और कला ही एक ऐसी है कि जिससे कभी कोई बोर ही नहीं होता है हर कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ सीखने को मिलती है या बनाने के लिए वो सोचता रहता है कि क्या बनाऊँ अच्छा से अच्छा तो ऐसे में मन भी ख़ुश रहता है और ख़ुश मन से बनाई हुई ड्राइंग बहुत ही अच्छी बनती है जो सब को पसंद आएगी देखने पर और कला जीवन का विशेष और ख़ास ज़रूरी पहलू है जिसमें आदमी या औरत जो कोई भी हो छोटे छोटे बच्चे हो सब की रुचि लगती है कला में बनाने के लिए ड्राइंग करते हैं लोग अपने मन सोंचते हैं क्या बनाएँ कल्पना करेंगे फिर उसको सोच के अपनी पेंसिल उठाएँगे और ड्राइंग की कॉपी पे उसको चलाएँगे फिर उसमें से सोच के कलर डालेंगे उसमें जो कलर अच्छा लगे और ड्राइंग बनाने के बाद अजीब सा सुकून मिलता है ड्राइंग देखिए यह डिडाइन साफ़ सुथरी है तो मन प्रसन्नचित्त हो जाता है ख़ुश रहता है दूसरे को भी देखने में अच्छा लगता है कला से और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना भी एक कला होती है ड्राइंग पेपर पर ही कि थोड़ी ड्राइंग पेपर पर बना तो हो गया मिट्टी के बर्तन बनाने की भी कला होती है हर चीज़ की अलग अलग कला होती है ड्राइंग बना दिए मिट्टी के बर्तन बनाने की कला उस पर डिजाइन करने की कला उसको कलर करने की कला यह सब अच्छा लगता है